आमी आमच्या झाडाची काळजी स्वताक घेता आनी मोबायलाचे विडियो पळोवन झाडाची काळजी कशी घेवप तें पळयता आनी मागीर आमी आमच्या पोर्सां करता झाडांक केन्ना उदक घालप सारें घालप कशी झाडाची जतनाय घेवप हें पळयता झाडां आमी कातरिल्ली जाल्यार कशी जातलीं हें सुद्दां आमी मोबायलाचेर पळयतात आमी आमच्या वाजांत रोयिल्ल्या झाडांची माती वर्साक एक फावटी बदलतात आनी चडशीं फुलांची झाडां न्ही पूण फळाची झाडां आसात आमच्या घरांत आमी पावसाचे पावस पडचें पयली चडशें झाडां आमी कात्रितात आनी मागीर फुडल्या वर्सांत खूब ताका फळां आनी फुलां जाता झाडाची काळजी घेवपाक खूब त्रास आसतात झाडां भुरग्यांक सारकें सांबाळचें पडटात भुरग्यांक कशें मोग आनी पर्वा करची पडटा तशेंच झाडांक बी आमी ती जतनाय घेवची पडटा